हँ नमस्ते नमस्ते जी कहली की हमरासबके गेम मे बड़ा इंट्रेस्ट हय तऽ गेम के विषयमे हँ हँ हमरा ट्रेनिंग लेबेके है क्रिकेट मे हम चाहै छी ट्रेनिंग लेबेके हँ तऽ एकर हम तऽ अभी गाँवमे खेलै छी तऽ हम तऽ बैटिंग बॉलिंग दुनू करै छी हँ जी तऽ न हमरा तऽ बॉलिंगे पसन्द है लेकिन हमरा कोइ अच्छा से गाइड न हो पा रहल छै की हम की करू हमरा एकर ऑपर्चुनिटी की है जी जी जी हम चारि घंटा तऽ हम खेल लै छी करीब करीब जी जी जी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करै छियै हमसब जी हमरा ट्रेनिंग अच्छा से चाही हम हम कैरियर भी यही क्षेत्र मे बनाबे के लेल चाहै छी कैलाकि हमरा बड़ा अच्छा जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी करबै जी हम हम मेहनत करै मे हम पीछे न हटै वला छियै चारि घंटा अपन खान पान सँ हमरासबके कोइ डाइट के विषय संभव न है आओर न एकर नॉलेज है जे साधारण जे परिवार मे जे खाना पीना होइ छै उहे सब हमसब खाइ छियै कोइ बतेलक न हमरासबके की हँ खान पान मे की परहेज रखै के है हमरासबके आइडिया न है ई अपनेके आइडिया देबे के होएत जी जी जी सही बात छै जी हम सुनले छी ईसब बात लेकिन हमरा कोइ प्रोपर सही से हमरा कोइ बतेलक न ई बात सब हम केकरो सँ सुनले रहली ईसब बात जी मदद जी कहाँ पर कहाँ पर ट्रेनिंग सेन्टर भेलै अपनेके अच्छा जी जी ठीक छै धन्यवाद